ओ

जौआलाय मानोथो बारा जाया जानो

एमाव एमावआ थाइसेयाव बिसिबां जाखो थाइसेया एफा गोरलै गोरलै एमाव मिन्थिया नोङो बारायाब्ला माइरङा माइरंखौ नुवाखै माइरंखौ नुवाखौ नोङो बिसिबां दाम बारायदों माइरङा बायनानै लोङाब्ला था नोङो माइरङा बिसिबां दाम बारायदों मिन्थिगौ नोङो बननि बननि खोथा दं मानसिनि खोथा दं सानसेयाव बिसिबां परिस्रम आरो प्लास्टिक बायनांगौ जौ संनायाव बिसिबां खस्थ' नों मोन्थिया होमब्ला थाखा होफैनायजोंलाय मा खोथा नोंबो नोंनि नांगौखायसो नों लोंदों दा ओहो खमाया नों लोङाब्ला लोङा था नों लोङाब्ला लोङा नों लोङिनि जोंनि जौआ माबा जाया मेरला कास्ट'मार दानो मावो दानो जोबो जोंहा आयै आंना सावथाल उराव आनो लोंना जोबो मेरला कास्ट'मार आंना लोङाब्ला लोङा था नोङो माइरं सेरसेयाव बिसिबां नुदों नोङो पन्सास थाखा जाबाय पन्सास थाखा बननि आंखाल बननि आंखाल एमावनि आंखाल एमाव देग्राफ्रा एमावखौनो देला मालाय बायनो ओंखारबाय मोन्थिया नोङो मोन्थिया आंना जौआ मावस्लाबनोसो हाया जौआबो आं मोजां मोजां फानखायो आंनि जौआ गाज्रि नङा नोंबायदिया गाबोननो आंनाव लोंफैफिननांगोन नोङो दाननो रोङालै